हमारे गाँव या निवास स्थान में वैसे तो बहुत ही कम लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में अपनी छाप छोड़ी है मेरे घर के बाजू में एक लड़का है जिसे क्रिकेट बहुत ही पसंद था वो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाता था जिसकी वजह से पढ़ाई में भी उसका ध्यान कम लगता था इसलिए वह कक्षा दसवीं तक की पढ़ाई को करके उसके बाद उसने अपने खेल को अच्छे से खेलना प्रारंभ किया और अब वह ज़िले स्तर पर का खिलाड़ी बन चुका है और कहीं भी जब क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें वह जाता है और कई बार उसने ट्रॉफियाँ भी जीती हैं इस तरह कई लोगों ने अपनी छाप हमारे निवास स्थान या हमारे गाँव में छोड़े हैं